علی گڑھ بہت اچھا جگہ ہے اور بہت اچھا تعلیم کا ایک ادارہ ہے یہاں پہ باہر کے لوگ آتے ہیں اور تعلیم کو حاصل کرتے ہیں لوگوں کو یہاں چیلینجز اس طریقے سے ملتے ہیں علی گڑھس میں کہ جو باہر والے لوگ آتے ہیں یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہاں پر ایک بڑی بڑی ریسٹورینٹس بنا لیتے ہیں اس کیفے وغیرہ بنا لیتے ہیں اور چائلس سی چیزیں بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کمپٹیشن ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے چیلینجز وغیرہ ملنے لگتے ہیں اور اس وجہ سے بہت زیادہ چیلینجز ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر کمپٹیشنس بڑھ جاتا ہے اور مواقع کیا ہوتے ہیں کہ علی گڑھس میں بہت زیادہ تعلیم دی جاتی ہے اور لوگوں کو ہر چیزیں دیکھا جاتا ہے اور یہاں ہر طریقے کی تعلیم دی ہے اور اونچی نیچی جگہ ہر طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے ہر طریقے کے مواقع پیدا کیے گئے ہیں یہاں پہ ڈاٹا سائنس وغیرہ ریسٹورینٹس وغیرہ ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے بنائے جائیں چائے کی ٹپری وغیرہ سائبرس کیفیز وغیرہ ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جوکہ تعلیم کے ادارے میں نوجوانوں کو بہت زیادہ مواقع ملتے ہیں اور جیسے کہ ترقی پسند یہ سب چیزیں ہمیں تعلیم میں حاصل کرنے کو ملتی ہیں یہاں کے اندر